ہیلو ہاں جی اوکے اوکے ہاں جی سر بولیے ہاں جی سر بولیے کیا جاننا تھا سر آپ کے اس کے بارے میں اوکے جی مینس بولے آپ کو اس کی اسپیس اسپیسیفیکیشن چاہیے چلیے سر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی اسپیفیکیشن اس کا جو اس کا جو ڈسپلے ہوتا ہے نا وہ اس میں وہ ایک سو چونسٹھ اعشاریہ ایک اور کا ڈسپلے ہے اس کا

ہاں بتاتا ہوں سر تو اس میں آپ کو بیٹری بھی اچھی ملے گی آپ کو چھیالیس بیٹری پڑ جائے گی اس میں سر فاسٹ چارجنگ کا آپشن بھی ہے جو چھیاسٹھ واٹ کا آپ کو اڈاپٹر ملے گا اس سے آپ کا ہو جائے گا اس میں دو کلر ہیں ایک نارمل بلیک ہے اور ایک میجک بلیو ہے اور سر یہ اس میں جو آپریٹو سسٹم ہے نا سر یہ بہت لیٹسٹ والا ہے کنٹیکسٹ آپریٹو سسٹم ہے تھرٹین ہاں جی سر ہے آپ کا ہاں جی بولیے سر میں نے آپ کو کلر بتایا نا نارمل بلیک ہے میجک بلیو ہے اور سر جو آپ کیمرے کے بارے میں پوچھ رہے تھے نا تو اس میں کیمرہ بھی بہت اچھا ہے ففٹی میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ ہے اور ریئر کیمرہ ففٹی میگا پکسل کا سونی کا اس میں وہ دیا ہوا ہے لینسز آٹھ میگا پکسل وہ وائڈ کر کے دیگا اور دو مائکرو جو آپ فوٹو گرافی کرتے ہوں گے نا تو اس میں مائکرو دو میگا پکسل کا مائکرو لینس بھی دیا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو فلیش لائٹ اور اسکرین اسکرین موڈ میں آپ کو نائٹ موڈ پورٹریٹ موڈ فوٹو ویڈیو ہر طریقہ کا سب اس میں ہو جائے گا وائی فائی کی کنیکٹوٹی رہے گی بلوٹوتھ کی کنیکٹوٹی رہے گی یو ایس بی تھری ٹائپ کا رہے گا سر اس میں دو میگا بیسٹ موبائل ہے آپ سر اس کی پرائس جو جائے گی اڑتیس ہزار روپے کے قریب میں جائے گی

سر ہم آن لائن بک نہیں کرتے ہیں آپ کو آ کے ہمارے آفس پہ آف لائن ہی لینا پڑے گا ہمارا ایڈریس میں آپ کو میسج کر دیتا ہوں آپ وہیں پر آ جائیے جی جی چلے گا سر اور کچھ سر اوکے مینشن نوٹ یور ویلکم بائے